आव लेनिभार्स ना आव आव आमफ्राय गाबोन थ फाइभ सेप्तेम्बर मोनलै टीचार्स दे मोन आमफ्राय दा टीचार्स दे नि मा मा माब्रै सेलेब्रेट खालामगोन मागोन मानि बेफोरनि सोमबोन्दोयै एसे डिसकास खालामनो फन हरदोंमोन नोंनाव

आह

गिफ्ट आ थ आंनि आव बियाव टीचार्सफोर जाबाय ना टीचार्स हिसाबै बाजेटआबो एसेबां गैया अब्लाबो माने आह जोंनि ट्रेडिसन आर'नाय होनोसै गांसे गांसे साफ्रोमबो टीचारनो आरनायाथ' होखानांगोन मस्ट आमफ्राय गिफ्ट हिसाबै

आव आव बुके बुके बुके बुके होयोबा साबसिन जायो आमफ्राय मोनसे मोनसे सानबावदोंमो कि बेफोर्थ' रेड टेम्परारि जेनेबा बिबारफ्राथ' दिनैनि माबागोन गाबोन्नो सेउगोन आंखायनो माने अफिस आव थार्मानि पारमानेन्ट स्टेबल जानानै थानायनि ग्रुप फट' मोनसे फिन खालामनानै माबा आह फटक खालामनानै होफानसै नामा आह आह जानायाव पेकेट लान्च आव बिसिबां थ' प्रग्रामाथ' बारा गोबाव जाखानाय नङा थ एथ' हेभि लान्च नांला जोंनो एरैनो मिस्ति लानसै मोनसे आमफ्राय आह सिंग्रा लानसै आमफ्राय निमकि लानसै बे मोनथाम बे पेकेट मोनथोमजों मोनथामजों लन माबा खालाम्बानो जागोन